ओहिठाम जे जाइ छियै बजरङ्गबली लग प्रणाम पाती पहिने तऽ कए लेलहुँ आओर मने मन जाइते रहलहुँ प्रणाम कए कऽ हॉस्पिटल गेलहुँ बच्चा पैदा होबै ला जब जाइत छै नहि तऽ दर्द हल्का फुल्का भेल तऽ गोटी देलक सुइआ देलक जाँच पड़ताल कयलक पेटपर दवाइ लगा देलक ओ जाँच कयलक आला आओर लगाकऽ कानमे लगाकऽ जहिना जहिना पेटमे बोलल तहिना तहिना मानु कानमे आवाज आएल हर हर घर घर मशीन कयलक बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर हर बिमारीके हर चीजके इलाज होइत छै बड़ सुविधा बड़ बढ़िआँ सरकारी हॉस्पिटल भेल ओहिठमन जाइके बादमे हमरा आरके फायदा होइए एहिके लिए जे जाँच पड़ताल भए रहल यऽ बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर होइए हमरा आरके सुविधा ठीक होइए आब आँखिकेँ इलाज होइछै जे पानि गेल आँखिसँ आँखि कचिआएल आँखि लाल भए गेल सुझल नहि ओकरो इलाज होइय द्रव देलक गोटी देलक मोतियाबिन्दके बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर भेल जतेक हर बीमारी होइत छै सए सँ ऊपर ओहि पेटके कतेके माने ऑपरेशन कयलक कतेके माने भऽ गेल नॉर्मले बच्चा कतेक कऽ देख सुनि कतेक सुन्दर बड़ बढ़िआँ करैत छै कोई दिक्कत नहि कोई हर हर गर गर नहि आँखियोके इलाज चलैए हर बीमारीकेँ इलाज चलैए डेङ्ग टुटल डेङ्ग कङ्कनाएल हनहनी भनभनी जे होइ छै टाँगमे टटउनि हर चीजकेँ इलाज भए रहल यऽ ओहिठमन हमरा आरके बड़ सुविधा बड़ सुन्दर भए रहल यऽ गरीबके आर कए रहल यऽ सुविधा ओहिठमन सब आदमी जा रहल यऽ सरकारी हॉस्पिटलमे